गोगरे जी भाॼी गुलनि जी भाॼी कढ़ी चांवर दाल पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चांवर पूड़ी भाॼी लोलो कोकी टमाटा पटाटा